जोंनि आसामाव दासान्दि जि बेब'खाय फालांगिनि बेब'स्था जों एसेबां गोजौ थाखोनि होननानै जों बुंनो हाया अब्लाबो जोङो जोंनि आसामाव जिखिनि जोंहा उतफादन जायो माइ दैनिफ्राय लानानै बायदिसिना फिथाइ सामथायनिफ्राय लानानै जोङो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा गोदो जे बि जाबिदिमोन दा खिन्थु जोंनि आसामनि मानसिफ्राबो बेबखायाव बिराथ गुरुक्त होनाय जाबाय आरो बुहुत गोरों जाबाय बुहुत गोरों जाबाय जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखो होह जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखो जों बेबखायनि जुगिदि खिसुमान नख'रा दिनि मोजां मोनसे फरिबेसाव फैनो हादों जोंनि थाखा फैसानि खेथ्रआव जा न' बां लुनाय खेथ्रआवनो जा मोनसे समाजाव थांना थानाय बेब'स्थायानो जा गथ' गथाय फरायहोनायावनो जा नख'र खुंनायावनो जा समाजजों माबा मोनसे अनुस्थानाव माबा मोनसे खामानि मावनायानो जा जोंनि बेफार फालांगिनि गेजेरजों जोङो बुहुत मानसियानो उफुखिथ' जादों आरो जों गसंनो हादों बेखायनो जोंनि आसामाव जों बेबखाय बित्ति हिसाबै जों जिखिनि खालामदों बेखिनि खालामनायाव जोङो बिखेखय जोंनि माने ओनसोल जौगानायाव जा जोंनि समाज खुंनायावनो जा माखासे खामानियाव जोंहा बे माबाया बेबखायनि जिथु सिस्टेम बे जोंखौ बिहोमा होदों जों बिनि दारा जों बुहुत मानसि हंस्ताफन जानो हादों गरिब मानसिफ्राबो दिनै जोंनि आसामावबो हयथ' बे बेब'स्थाया जोंनाव सलिबाय थानाय नुदों आरो दानि बे मुगायाव बुहुत मानसियानो बेफार बानिज्य खालामनानि बेब'खाय खालामनानै बुहुत मानसियानो मानसि जानो हादों नख'रखौ माने फोसाबनो हादों गथ' गथाय फरायहोनो हादों थाखा फैसानिफ्राय अभाबा माने गैयै जादों बि हिसाबै जोङो नुनो आंनि साननायाव जे जोंनि बेफार फालांगिया जोंनि जोंनि आसामाव जोंनि सुबुंफोरखौ बुहुत सहाय खालामदों बुहुत सहाय खालामदों दिनै साख्रि बाख्रि गैया अब्लाबो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो बे साधारण मोनसे बिजनेस खालामनानै बि नख'रखौ माने दैदेननो हादों बा गावनि जिबनखौ बेयो सलिनो हानाय बेब'स्था खालामनो हादों हंस्थाफन मोनसे होह बेनि बुहुत गथ' जोंहा बेखार दङ आनइमप्लय जाना दङ बेसोर बयबो साख्रि मोनाखै अब्लाबो जाय गथ'फोरा सेंग्राफ्रा बिजनेस हमदों बिसोरो साख्रि नागिरनायनिफ्राय बिसोरो हयथ' दोरोद बोनानै हयथ' बे बिजनेसावनो मानसि जानो हादों सरकारनि हहाय हुजुग नागिरनो गोनां जायाखै गावनो गावनि आइथिङाव गाव गसंनानै मानसि हिसाबै बे गसंनो हानाय जानायखो जों नुनो मोन्दों आरो बुहुत गरिब गुन्द्रा मानसिया मोजां जादों आरो बे हिसाबै जों नुदों जे बिजनेसा जोंनि आसामाव माने बुहुत मानसिनोनो माने हहाय हुजुग जोंनि बिहोमा होनाय बायदि जों नुनो मोन्दों आंनि साननायाव